तुवें जें आतां शिकप केलां त्या भायर आनीक तुवें कसलें शिकप केलां की तुजी जोड वाडूंक शकता आनी तुजे आनी शिक्षण त्या तरेचें जोडपाचे बाबतींत तुवें अशें कितें नवें शिकलां हांव शिकलां म्हणटां तें एस्ट्रोलॉजी शिकलां तातूंत पयलें फर्स्ट इयरांत कशें न्युमरोलॉजी आसता पाल्म रिडिंग आनी एस्ट्रोलॉजीची कुंडली रिडिंग आसता मागीर तातुंतलो तुवें एक खंयचोय सबजॅक्ट चूझ करप तातूंत हांवें एस्ट्रोलॉजी म्हणजे कुंडली रिडिंग चूझ केलां कुंडली म्हणटा ते सामकें तातूंत वेगळे वेगळे ग्रहाचे बद्दल बरयल्लें आसा किंवा ते कशें मनशाक त्रास करपाक शकता कसलो कसलो मनशाक दोश आसता किंवा खंयचो ग्रह खंयच्या राशी प्रमाणें बरो आसता अशे म्हणटात ते आमचे थोडे ग्रह आसा म्हणटा ते मंगल शनी शुक्र बुध अशे ग्रह आसात मागीर रवि ग्रह म्हणटात तो आमचो सूर्य चंद्र ग्रह आसा मागीर राहु केतू म्हणटात तो एक ग्रह आसा हे ग्रह जेन्न तूं बरे भशेन शिकता पळय तेन्ना तुका कळटा बाबा खंयचो ग्रह कसो कसो तरेन बऱ्या भशेन फुडें बरें करतलो तुजें अशें सगळें विधी लिखीत ऑलरेडी बरयिल्लें आसा सगळ्यांच्या नशिबांत